हांवें एमेझोन वयल्या हेडफोन ऑर्डर केल्ले ते रोखडे पावले विदीन टू डेज डिलिवरी दिली तांच्यांनी आनी ते हेडफोन्स इतले बरे आशिल्ले की तांचे पॅकिंगी सुद्दां बरी आयिल्ली सो डेट काय डेमेज जावूंक ना त्या पिसाक आनी ताची बेटरी सुद्दां ऑलमोस्ट फाइव देज येता इन वन चार्ज सो तें बरें आसा आनी ताजी सावंड क्वॉलिटी सुद्दां इट इज टू गुड आयकपाक सुद्दां बरें दिसता घालून आनी इयर डेमेज बी तशें कांय जायना आनी तांचें एमेझोनाचेर ऑर्डर केल्लें म्हूणन म्हाका एस्क्ट्रा पोयंट्स मेळ्ळे सो ते मागीर नेक्स्ट ऑर्डरीक सुद्दां युझ करपाक मेळटा म्हाका